हीअं त असांजो महाराष्ट्र बम्बई जाम वॾी सिटी आहे असांजे महाराष्ट्र में उहो उल्हासनगर में बॉम्बे में जाम वॾा वापारु थींदा आहिनि ऐं उल्हासनगर में बि पुणे मां नासिक मां माण्हू ईंदा आहिनि हिते धंधो करे वेंदा आहिनि ऐं असांजे महाराष्ट्र में फिल्म सिटी आहे जाते पिक्चर ठहंदियूंं आहिनि ऐं घणा ई माण्हू हिन पिक्चरुनि में कमु करे वेंदा आहिनि